उपास म्हणल्यार विशेश काळ जेवपांतल्यान मुद्दम विरक्त जावप हिंदू ग्रंथांत उपासाचे तर्क शास्त्र आनी पद्दतीचें वर्णन आसा आमच्या पुराणांत आनी पवित्र पाठ्यपुस्तकांनी असंख्य कथा आनी ताचो उपसा पाळपाचो सकारात्मक आध्यात्मीक फायदो सांगला पूण सोद विज्ञान किंवा वैजकी शास्त्रा प्रमाण उपास केल्यार मनशाक मानसीक आनी शारिरीक फायदो खूब जाता शास्त्रां प्रमाण उपास वैयक्तीक आत्मो आनी परम आत्मो देव हांचे मदीं आनंदाचे बंधन तयार करपाक आदार करतात दैवीक रुपां मेळोवपा खातीर शरीर आनी मन शुद्ध करप हो उपास पाळपाचो हेत आसता फाटले हजार वर्सां चडशे हिंदू उपास मनयतात देव जागृताय वाडोवपाक वा देव लागी जावप मन आनी शरीर शुद्ध करप विधी वा धार्मीक उत्सव मनोवप तांक वाडोवप आनी शारिरीक भलायकेक दीर्घ आयुश्य पोशण दिवप मनाक प्रक्षिशण दिवप आनी कुडीक बळगें दिवप आनी अडचणेक तोंड दिवप आनी सोडून दिवंक उत्तर दक्षीण पोल्सांचे चुंबकीय आनी विद्युत तरंग वाहकांतल्यान सकारात्मक उर्जा भरपूर प्रमाणांत मेळटा अशा सुवातेर मुद्दम देवळां मेळटात देवाची मूर्त देवळाच्या मुळाव्या केंद्रांत दवरल्या तिका गर्भ गृह वा मुळस्थान अशें म्हणटात आदर्श रितीन देवळाची बांदावळ मुर्तीक उंचेल्या सकारात्मक तंरग केंद्रीत सुवातेर दवरिल्ल्या उपरांत बांदतात धर्तरेच्यो चुंबकीय तरंग चड अती आशिल्ल्याचो सोद घेवपाची सुवात ही मुळस्थान सकारात्मक उर्जे वांगडा चुंबकीय आनी विद्युत क्षेत्राचें शुद्ध कंपन आशिल्लें थळ देव आदल्या काळार देवळां अशें तरेन बांदताले की देवळाच्या मध्य भागांतलो माळो ह्या सकारात्मक संपदनाचो बरो वाहक आसतालो आनी ताका लागून तांकां आमच्या पांयांतल्यान कुडींत वचूंक मेळटालें देखून देवळाचें मुळावें केंद्राक भितर सरतना उकत्या पांयांनी चलप गरजेचें आसता मनशाचे कुडीचीं पांच इंद्रीय म्हणल्यार नदर आयकप स्पर्श रूच आनी वास देवळांतल्या फुडल्या कृतींनी हीं सक्रीय जातात देवळांत आसतनाच तुमच्या कुडींत पांचूय इंद्रियां सक्रीय जातात हाची खात्री केल्यारूच देवळांतली सकारात्मक उर्जा योग्य रितीन शोशून घेता तशेंच आमची पांच इंद्रियां प्रसन्न जाल्यारूच उपासणेचें स्थान प्रसन्न जाता अशें म्हणटात देवळाक भेट दिवपी लोकांनी मुखेल मूर्त दवरतात त्या भितरल्या देवळांत भितर सरचे पयलीं घंटी वाजोवंक जाय आनी वाजयताले ह्यो घंट्यो अशे तरेन तयार करतात की जेन्ना तातूंतल्यान आवाज येता तेन्ना आमच्या मेंदवाच्या दाव्या आनी उजव्या भागांत एक वट निर्माण जाता आमी घांट वाजयतात त्याच खिणाक तातूंतल्यान एक तीक्ष्ण आनी तिखपी आवाज येता जो इको मोडांत उण्यांत उणो सात सेकंद टिकता प्रतिध्वनीचो काळ आमच्या कुडींतले सगळे साद बरें करपाचे केंद्र सक्रीय करपा इतलो बरो आसता हाचो परिणाम म्हणल्यार आमचो मेंदू सगळ्या नकारात्मक विचारांतल्यान रितो जाता हो घांटीचो आवाजूय मुर्तींतल्यान सोशून घेता आनीक आनी कांय काळ गर्भकुडी भितर स्पंदन करता देवळाचो भितरलो भाग चड करून मूर्त दवरता थंय काळो आसता आमी चड करून प्रार्थना करपाक दोळे बंद करतात आनी दोळे उगडटना मुर्ती मुखार आरती करपाक लायिल्लो कापूर दिसपाक दिसता काळखांत भितर दिसपी हो उजवाड आमच्या नदरेक सक्रीय करता कापूर पेटोवपाचें दुसरें कारण म्हणल्यार मुर्ती उश्णताय सोशून गर्भकुडी भितर कांय काळ कंपन करता आमच्या कृतीचो फुडलो भाग म्हणल्यार आदर्श रितीन रुप्याच्या वा तांब्याच्या आयदनांतल्यान तीर्थम पिवप तीर्था खातीर वापरिल्लें उदकांत चड करून उदकांत बुडयिल्ली तुळशीचीं पानां आसतात आनी तीं तांब्याच्या आयदनांत उण्यांत उणी आठ वरां सांठोवचीं पडटात आयुर्वेदाच्या मतान तांब्याच्या आयदनांत सांठोवन दवरिल्लीं उदकांत आमच्या कुडींतले तिनूय दोशांचो वा कफ आनी पीत समतोल दवरपाची तांक आसता आनी त्या उदकाक सकारात्मक चार्ज करून तें करतात हें तुळशीं उदक पियेल्यार आमची तुळशीची जाणविकाय सक्रीय करता तांब्याच्या वा रुप्याच्या आयदनांतल्यान तुळशी उदक पियेवप हेर फायदे तुळशी उदक पियेवपाचे हेर फायदे म्हणल्यार गळो दुखप जोर सामान्य थंडी खोकली श्वसन विकार मुत्रपिंडांत फातर तयार जावप काळजाच्या विकाराची शक्यताय उणी जाता कपलाचेर दोन भोंवतणी मदीं एक दाग आसता जो पुर्विल्ल्या काळा सावन मनशाचे कुडींतलो एक मुखेल तांत्रीक बिंदू मानतात तिका उर्जा ना जावपाक आडयता अशें मानतात भोंवतणी आशिल्ल्या तांबड्या टिबक्याक टिबक्याक मनशाचे कुडींत उर्जा तिगोवन दवरता आनी एकाग्रतायेच्या वेगवेगळ्या पातळीचेर नियंत्रण दवरता अशें म्हणटात टिको लायतना मध्य कपल्याच्या प्रदेशाचेर आशिल्ले बिंदू आनी आध्यन चक्र आपोआप धांपता हाका लागून तोंडाची स्नायू रग्ताची पुरवणकूय जाता हिंदू लोकांक सकाळी पयलींच आपलें उदका पर्ण विधी वरवीं सुर्यदेवाक नमस्कार करपाची परंपरा आसा मुखेलपणान उदका वरवीं वा थेट दिसाचें त्या वेळार सुर्याच्या किरणाक पळोवप दोळ्यां खातीर बरें आशिल्ल्यान आनी तशेंच ही नित्य नेम पाळपाक जागो जावन आमी सकाळी जिणे पद्दतीक प्रवृत जातात आनी सकाळी हो दीस सगळ्यांत प्रभावीभाव अशें सिद्ध जाता